नमस्ते तुसें सारें गी ते मेरा नांऽ सुषमा ऐ ते में रियासी दी रौह्ने आह्ली आं ते अज्ज में तुसेंगी जेह्की अपनी गड्डियें दी क्हानी सनान्नी आं कि मतलब अस कैह्दे च औंदे जंदे आं ओह् क्हानी सनाना लगी आं अस जेह्के साढ़ी जेह्की ऐ ना टैक्सियां ते इत्थें ग्रांऽ च बड़ियां घट्ट चलदियां कुदै कुसै कोल होग अपनी कार तां ऐ ते कुसै कश औने मेटाडोर जां कोई कुछ होर साढ़े जेह्का तां जादैतर चलदियां मिन्नी बस्सां ते कन्नै बस्सां ते इनें बस्सें दे ते कन्नै मिन्नी दी गल्ल निं पर इक्क गल्ल होर ऐ उंदे बिच रश बड़ा जादा होंदा ऐ ते गड्डियां घट्ट होंदियां ते लोक बड़े जादा होंदे न ते अज्जकल दे बच्चे दूर दराज़ दे लाके चा चलियै जंदे न गड्डियें ई ते कोई दूर दूर स्कूल तक्क जंदे न ते अजकल होर बी पता ऐ लोग ऐ ना ओह् दौं गैंह् देइयै राज़ी निं हैन पैह्लें जेह्के साढ़े इत्थै तां गड्डियां ते बस्सां चलदियां न ते मेटाडोरां चलदियां न होर जेह्के कुसै कोल अपनी गड्डी होई तां होई नेईं तां टैक्सियां घट्ट न ते ऑटो चलदे न टैक्सियां निं चलदियां इत्थें ते नेईं किश की के साढ़े रोड़ दा ते टैक्सी आस्तै रोड़ चाहिदा हाईवे शैल साढ़े रोड़ें ई कुत्थै इत्थै टैक्सियां ते केह् किश इक खड्ढे चा निकली गड्डी ते दूई खड्ढे च सु'ट्टी ओड़नी ऐ ते दूऐ चा निकली ते त्रीए च सु'ट्टी ओड़नी ऐ इत्थै रोड़ दी इन्नी खराब हालत ऐ ते आखने दी गल्ल निं ऐ ते जेह्के साढ़े न रियासी डिस्ट्रिक्ट बिच मेन तां जेह्कियां बस्सां चलदियां न ओह् प्राईवेट बस्सां न ओह् निं हैन कि गौरमेंट दियां बस्सां गौरमेंट दियां बस्सां बी हैन पर इन्नियां निं हैन पर जिन्नियां प्राईवेट बस्सां न प्राईवेट बस्सां साढ़े रियासी आह्ले लोकें दियां गै निं हैन बाहरा कोई कुदेआ कोई कुदेआ आइयै लग्गी दियां बस्सां पर प्ही बी जेह्कियां न जेह्के इन्ना जादै रश होंदा ऐ कि आखने दी मिगी समझ निं औंदी कि में ना डरैबरें कंडक्टरें गी बी बड़े बारी समझाया ना कि जिन्नी उंदे कोल अंदर होवै उन्नी बैठानी सवारी बाकी निं बैठानी की कुछ ते पता होंदी कि कुत्थै जाइयै दुर्घटना होई जा ते पैह्लें गै बाद च पछतानै कोला पैह्लें गै किश करी ओड़ो ना थोह्ड़ा बहुत ते कोई इन्नी ओह् निं औंदी ऐ रोकी टोकी निं औंदी ऐ पर साढ़े जेह्के लोग न तां स्हेई निं करदे हैन ते इक बार साढ़े बी अग्गै इ'यै किश होआ हा गड्डी गी ओवरलोड़ कीता मतलब की गे तां अग्गें जाइयै एक्सीडैंट होइया ते उस एक्सीडैंट ना ओह् एक्सीडैंट कदें निं भुल्ली सकनी आं साढ़े ग्रांऽ गित्तै ते क्या तबाही होई ऐ पूरी पूरी ओह् एक्सीडैंट था ना कुसै दियां मम्मियां मरियां हियां ते कुसै दे भापे मरे हे ते कोई घर खाल्ली निहां जित्त घरा कोई गेआ निहां ते उस एक्सीडैंट च ना मी ना बड़ा जेह्का में बड़ा

इस तौले पिच्छें गै जेह्का ना सारा इं'या दमाग खराब करियै रक्खे दा कि गड्डियें च इन्ना रश होर किश कोई किश ते जेह्के स्कूलै आह्ले बच्चे तां ओह्बी कुदै बेचारे होंदे कोई खड़ोइयै औंदे कोई बेहियै औंदे न दूरा दूरा जेह्के औंदे न औना पौंदा ऐ पर उ'नें रोज़ स्कूल ते चलो उं'दा टाईम ऐ ते उ'नें ओह् जेह्ड़ी पब्लिक ऐ ना उसी समझाना चाहिदा कि ओवरलोड़ च नेईं ब'वो अपनी सेफ्टी आपूं रक्खो ना अपनी जिंदू दा आपूं ध्यान रक्खो ना ते जिस बंदे गी अपनी जिंदू दा ध्यान निं ऐ ओह् अग्गै केह् करी सकदा ते तुस ओह्बी सनाओ हां असें सगुआं जेह्के पढ़े लिखे दे थोह्ड़े बहुत ना अं'ऊ ते किन्नी पढ़ी दी पर मिगी समझ ऐ ना कि आं में दिक्खे दा एक्सीडैंट कि गड्डियै च केह् होआ हा केह् नेईं उस टाईम कु'न कु'न मरेआ हा कु'न कु'न नेईं में अपनी अक्खियें दे अग्गें एग्जैम्पल ते असें जेह्का समझाना चाहिदा डरैबरें गी बी ते लोकें गी बी क्या अनपढ़ लोक न चल उनेंगी बी समझाना चाहिदा कि कि ओवरलोड़ गड्डियै च नेईं बौह्ना चाहिदा ते तुस आपूं सोचो हां कि तुंदी अगर पंज फुल्के खाने दी क्षमता ऐ तुस पंज फुल्के खाई सकदे ओ ते पंञें दे बजाए तुस छे खाई लैओ छे पैह्लें खाई ओड़े ते चार फुल्के होर खाई ओड़ो हां तुसें गी निकलने नेईं निकलने आपूं सोचो हां तुस कि निकलदी जां नेईं निकलदी ऐ ओह् तां निकली जंदी ऐ कोई गै होग कि जेह्का ऐसा बंदा पंज फुल्के खंदा होग ते ओह् नौ खाह्ग तां उसी कक्ख निं होग नेईं तां ते सारें गी जेह्की निकली जंदी ऐ ते इ'यै स्हाब होंदा गड्डियें दा बी ते होर चीज़ें दा बी जिन्नी ओह् खाई सकदी ऐ उन्ना देओ उसी जादै देगेओ ते उन्नै उल्टी जरूर मारनी मारनी ऐ इस्सै कन्नै अं'ऊ अपने शब्दें गी विराम दिन्नी आं मता मता धन्यबाद तुं'दा